परिवारमे स्त्री पुरुषक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि घरक काज सम्हारय लेल स्त्रीके भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि आओर बाहरक काज सम्हारय लेल पुरुषक योगदान बहुत ज्यादा अहम होइत अछि दुनूके बीचमे यदि सामञ्जस्य नहि रहतै तऽ घरक काज गड़बड़ा जेतै आओर बाहरके काज गड़बड़ा जेतै आओर ईसभ स्त्री पुरुषक काजके प्रथाके शुरुआत एक पारम्परिक रूपसँ वैवाहिक बन्धनसँ शुरू होइए जे स्त्रीकेँ घरक काज लेल सम्हारय लेल नियुक्त कयल जाइत अछि आओर पुरुषकेँ बाहर काज लेल ई एकटा परिवारक निर्माण करैत छथि जे एकटा व्यवस्था छै जे बच्चाकेँ निर्वहन केनाइ माता पिताकेँ देखनाइ घरक काज देखनाइ आओर बाहरके काज देखनाइ ई एक एहन प्रकारके व्यवस्था बनि गेलै समाजमे जे स्त्री पुरुषक बिना कोनो घर रहय कोनो काज रहय या कोनो परिवार रहय ओहिमे बिना स्त्रीके ने पुरुष कोनो काज सफल कऽ सकैत छथि ने पुरुषक आभावमे स्त्री कोनो काज पूरा सफल कऽ सकैत छथि दुनूके सहयोग रहनाइ एक घरक एक परिवारक भूमिका सभसँ ज्यादा पैघ होइत अछि जकरासँ कोनो परिवार अपन अपन काजकेँ स्त्री पुरुषकेँ अलग अलग कऽ के काज बाँटै छथि जेना स्त्री घरक काज कऽ लेलनि आ पुरुष बाहरक काज कऽ लेलनि आ कोनो कोनो काज दुनू आदमी मिलके केलनि जकर कारणसँ ई सामञ्जस्य बैसि जाइए जे परिवार काफी आगू जा कऽ विकसित भेल जाइत छै आओर जकर कारणसँ स्त्री पुरुषक योगदान सभसँ ज्यादा महत्वपूर्ण होइत छै